पन्द्रह बारह दू हजार पाँच छब्बीस जनवरी उन्नीस सए सैंतालिस पन्द्रह अगस्त उन्नीस सए सैंतालिस छब्बीस जनवरी उन्नीस सए पचास छब्बीस जनवरी उन्नीस सए बियालीस छब्बीस जनवरी उन्नीस सए पचास हो गया